जोंफोरो नै मन्दिर माबायाव थांनो लागाबो जोङो न'खराव साथि बन्थि लगायनानै धुप धुना लगायनानै बाथौ मन्दिरखो साफा सुफा खालामनानै जोङो आर'जआव थाङो आर'जआव थांनानै जोङो जोंनि गामिनि आन्सलिक माबायाव मन्दिराव थांनानै जोङो खुलुमो सिबियो आर'ज गाबो बे आर'ज गाबनानै जोङो जों बेसेबा ज' जानानै जोङो रायजो राजानि मन्दिराव थांनानै खुलुमनानै जोङो बेयाव दौरि दौसि बेयाव जोंफोरो आर'ज गाबो जोङो मोनाबिलि समावबो जों साथि बन्थि लगायनानै जों आर'ज खालामहैयो बे आर'जआव थांनानै जोंफोरो बेसेबां मोजां नाङो गोसोफोरा मोजाङै सान्थि सुथि मोजां जायो बेयाव जों फिसा फिसौनि थाखै बे आर'जखो जोङो मोनाबिलि समाव जों गायहैयो जों बे गायनानै जोंफोरो बेसेबा मोजां मोनो माबाफोरखो गोसोफोरखो जों न'खराव सान्थियै थाङो थांनानै जोङो बेयाव आर'ज गाबहैयो आर'ज गाबनानै जोङो बेसेबा मोजाङै मिलायलायनानै जोंफोरो खौसेथि जानानै जोंफोरो बेयाव बे मन्दिराव जों हाबनानै आर'ज गायबाय थायो बेयाव जोङो बेसेबा फुङाव माबायाव मोनायाव थांनानै जोङो दसथाफोरावसो जोङो फोजोबनानै फैयो बेयाव बेसेबा मोजां नाङो जोंनि गोसोफोरा बेसेबाहै जोङो माबाहै लायो गोसोफोरखो फिसा फिसौनि थाखाय न' दुवारनि थाखाय बेसेबा जोङो बेयाव आर'ज गाबै गाबै जोङो मोनाबिलि समाव जों आर'ज गायबाय थायो बेयाव थाखाय जोंफोरो बेसेबा मोजां नाङो जोंनि गोसोफोरा आरो फिसाफोरनिफोरैबो बेसेबा सान्थि जादो जों न'खराव आरो बेलेगाव थांनाय फिसा फिसौफोराबो मोजाङै फैथो होननानै जोङो मन्दिराव आर'ज गाबख'यो जोङो बेयाव आरो बाउथाय मुवा होनानै फिसाफोरखो बेलेगाव फरायनो थाहैब्लाबो मोजाङै फैथो होननानै जों बेसेबा माबा बियो जों बोर बियो फिसाफोरखो बेयाव जेबो लामा दथायाव एख' जायालासिनो फैथो होननानै जोङो बेसेबा आर'ज गाबो बिनि थाखाय जोङो बेसेबा माबानानै फिसाफोराल' मोजाङै जाना फैथो होननानै जोङो बे मन्दिराव थानानै जोङो आर'ज गायबाय थायो दा जोङो बे माबायावनो जोङो रायजो राजानि मन्दिराव जों हदाय जोङो मोनाबिलि समाव जोङो आर'ज गायो बिनि थाखाय जों फिसा फिसौफोरा सान्थि सुक्तियै फैथो होननानै जोङो बे आर'जखो गाबबाय थानाय जायो